गुबुन नोगोरमा एबा फरायसालिफोरजों रुजुनायाव जोंनि गामिनि फरायसालिफोरा गुबुननि फरायसालिफोरजों इसेबां गोरोबनायखौ आं नुनो मोनाखै मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन जेरै टाउन सहरनि फरायसालिफोर दा बैफोरनि फरायसालिफोरा गोबां जौगाखांनाय आरो जायगाफोराबो जौगाखांनाय दा बे जायगाजों लोगोसे बिमा बिफाफोराबो फरायसालियाव थांनो होनाय बा फरायालासेनो थायोब्ला माबादि खहा जायो दा बिखौ बिसोरो मिथिनो गोरों नाथाय जोंनि जोंनि गामियाव हाय दा ओरैबायदि माखासे बिमा बिफाफोरबो दंबावो जाय सोलोंथाइया मा बेफोरबायदिखौ मिथिया आरो दा बिमाफोरा फिसाफोरखौहाय स्कुलाव थिनहरनांगौ बा जाहोस्रां दुगैस्रां लोबस्रां टाइम बायदि फरायनो थिननांगौ बा एसे एनै फोरोंनांगौ बेफोरखौबो जोंनि गामियाव बेफोर खामानिखौबो जोथोन लानो रोङो माखासे जोंनि गामियावहाय आङो नुनो मोननाय जादों दा बेफोरबादि खौहाय जोङो माखासे मोजां मोजां राहा लामा लानो हायोब्ला मोजां जागौ आरो जे जोंनि गामियाबो गुबुन फोरनि फरायसालिफोरबायदि ग्रोम ग्रोम स्कुलाव थांनाय आरो गुबुन गुबुन जायगानि बायदि जोंनि जायगानि बिमा बिफाफ्राबो फरायसालिफोराव थिनहरनाय टाइम बायदि थिन्हरनाय टाइम बायदि फोरोंनाय टाइम बायदि फरायनो होनाय थिन्नाय बेफोरखौ खालामोब्ला जोंनि गामिफ्राबो गुबुन नोगोरमाफोरनिबायदि जालांगोन होन्नानै आं सानो दा फरायसालिफोराव थांनाय बेबो मोनसे प्रब्लेम बा मोनसे जेंना जानानै फैयो जाय बिथिङाव हाय जोङो थांनायनि फरायसालियाव थांनायनि फरायसालियाव थांनायनि जायखि जाया हान्था मेला खालामनाय राहा लामाफोराबो गाज्रि लोगोसे आरो बेफोरनि थाखायनो जों लामा गाज्रि बा थांनो थाखाय सुबिदा गैया आरो गोजान गोजान फरायसालि फोरावहाय थांनो गोनां जायो जि फरायसालिफोराव थाङोब्ला जोङो खस्थ' मोननांगौ जायो बा खस्थ'जों बुगिनांनो गोनां जायो दा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मोजां हान्थिग्रा हान्थिनायनि थाखाय जोङो राहाफोर मोनोब्ला मोजां जागोन आरो लोगोसे जोङो जोंनि गामिखौबो गुबुनफोरनि बायदि जोंनि गामिनि फरायसाफोरखौबो गुबुन गामिनि बायदि बा नोगोर सहरनि बायदि खालामनो हागोन लोगोसे गोरों खालामनो हागोन जेजोंबो हानाय मानि जायफोरा सोलोंथाइनि बिथिंखौहाय इसेबो साननो रोङाखै बा दासिमावबो हमनो हायाखै बा मिथियाखै बैसोरबादि सुबुंनि थाखाय जोङो फोरोंनो नांगोन बा सोलोंथाइया मा सोलोंथाइखौ जों मा खालामनो नांगौ माबोरै सोलोंनो नांगौ बेफोरनि फारसे जों माने फोरमायनानै होनो नांगोन आरो दा ओंखायनो गुबुन नोगोरमानिजों जोंनि गामिनि ओनसोलनि नोगोरमानि गेजेराव नायोब्ला गोबां फारागफोर जों मोननो हायो दा जों बे फारागफोरखौ हाय जोङो आथिखालावहाय जोङो खोमानो थाखाय माखासे खामानिफोरखौ मावनो गोनां जेराव जोङो रोङैखौ फोरोंनो नांगोन आरो